ایسے تو مجھے كوئی مذہب میں اختلافی نظر نہیں آتی ہر كوئی اپنے اپنے مطابق اپنے اپنے مذہب كی تعریف كرتا ہے اور وہ اپنے ہی حساب سے خوش ہوتا ہے